आं पूनम तुमचे वाटेर येवंक सोदताले गो हांव तिसवाडी सदां मारगांवसान सदां बसींनी आनी ते टू व्हिलरांनी भोंवन बेजार आयलो गो फेरीबोटींनी केन्ना भोंवोंक ना हांव तर फेरीबोटीन ए पासय मारया मुगो आयज आ आ बरे आसा तर जाल्यार तिसवाडीन खूंय खूंय फेरीबोटी आसात गो हा हा हा हा हा बरे आसा तर पूण राव गो टिकेट कितली आसता गो फेरीबोटीन वचपाक

आ आनी मागीर आमी बेश्टी वयतली जाल्यार आ बरे मुगो तशे जाल्यार ओके तर जाल्यार वेळ कितलो लागता गो एकवेटेन सावन दूसरे वटेन पावपाक हा हा बरे आसा तर हे आमचे हिन्दी पिच्चरांनी पसून कितली पा कितली फेरीबोटी एक दाखयताय न्हू गो

सारकेओके पूण राव गो पूण एक मात म्हाका पेंवपाक येना आ हे पळयताना वयता फेरिबोट उलटी बी जाल्यार म्हाका पेंवपाक येवपाना आ आ बरे बरे तशें काय भिरांत ना मुगो आ बरे आसा तर आयज फेरीबोटीन एक पासय मारया पणजे रावता तर तुका हांव बरे बरे बरे बरे बरे तर ओके चल बाय